हम्मर बेटी छै दसौत गाँवमे समसतीयेपुर जिलामे पड़ै छै वहाँ हमरा बेटीके बच्चा नहि छलै तऽ बच्चाके उद्देश्यमे गेलियै रहलियै बहुत रङ्गके वहाँ परमे सुविधा हरेक चीजके रहै वहाँ रहि कऽ भगबानके कृपा से बेटीके इलाज तिलाज भऽ कऽ बच्चा एगो भेलै हँ लड़की छै बड़ा बढ़िऑं बहुत सुन्दर रहै छै वहाँके सोसाइटी बहुत बढ़िऑं गाँवमे नजदीकेमे सरकारी होस्पिटल छै लऽगेमे शिबाला छै मन्दिर भव्य सब पूजा पाठ केलक गाँवके रहन सहन बहुत बढ़िऑं छै वहाँ रहलियै हम रहि कऽ सब देख भाल सब केलियै बहुत सुन्दर से भेलै सब चीज तेकरा बाद हमर नैहर भेल पतैली समस्तीपुर जिला समस्तीयेपुर जिलामे ओहो पड़ै छै तऽ नैहरोमे फंक्शन उंगशन होइ छै जेना भाइयेके शादी भेल गेलहुॅं वहाँ रहलहुॅं बहुत बढ़िऑं से सब चीज भेल भतीजा तऽ भतीजा यऽ भतीजाके शादी भेल भतीजी यऽ तीन चारिटा ओहो सब शादी विवाह सब होइ छै ओहो ठाँके सोसाइटी बहुत बढ़िऑं सरकारी हॉस्पिटल छै नजदीकेमे इसकुल छै शिबाला छै सब गाँवेमे गाँवके रहन सहन हमरा नैहिरोके बहुत बढ़िऑं यऽ नैहरमे जाइ छी आबै छी मान स्वागत हरेक रङ्गके सब चीज होइया नैहरमे नैहर से ओम्हर से पतैलियोके हाल चाल बहुत बढ़िऑं मुड़न होइ छै जनउ होइ छै किछु कोनो उद्देश्य भेल तऽ बहीन हमर रहैया तिसबारा गाँवमे सहरा गाँवके नजदीक छै ओकरो इहाँ जाइ छियै ओकरो बहिन पुत के शादी रहै तऽ वहौँ गेलियै तऽ गेलियै तऽ बहुत हमरा मान आदर आ उहौँके सोसाइटी बहुत सुन्दर बहुत बढ़िऑं मुखिया सरपंच सब छथिन गाँवके हालचाल बहुत बढ़िऑं से ओहोठामके हालचाल बहुत बढ़िऑं सब छै ओहोठाम शादीमे गेलियै तऽ बहुत बढ़िऑं सब चीज देखलियै सुनलियै रहलियै खानपान हरेक सुविधा सब होइ छै हमर अपन सब बहिन पुत सब छथिन हुनको सबके विवाह भेलै बालबच्चा भेलै सबके जनउ सब भेलै मुड़न तुड़न भेलै सबमे जात आबत हम करै छी बहुत बढ़िऑं बहुत सुन्दर यऽ अपना गाँवोॅंके हमरा बहुत हालचाल बहुत बढ़िऑं रहैया गाँवों लगेमे यऽ एहिठाम छथि पंचायत भवन तकराबाद मन्दिर शिबाला सेहो सब छथिन अयलहुॅं पूजा पाठ एहिठाम केलहुॅं मन्दिर पर भगबान महादेबके छथिन मन्दिर एहुठाम गाँवओँमे नजदीक घरोके नजदीक बजरंगबलीके मन्दिर छथिन ओहो ठाम पूजा पाठ सब होइ छै गाँव आर कए बहुत बढ़ियाँ सब चीज आइकाइल्ह खूब नीक याए बहुत बढ़ियाँ से हम